میں بلیزر لیا تھا میں سوچا کہ بلیزر دکھنے میں اچھا ہے بڑھیا کوالٹی کی لگ رہی تھی میںنے لے لیا ساڑھے تین ہزار روپے کی بلیزر اور اسے جب میں پہنا تو شروعات میں تو صحیح اس کے بعد ایک دو دن کے بعد جب پہلی دفعہ دھلا نا اسے مطلب اتنے کلر اس میں سے نکل لہے ہیں بالکل ایسا جیسے لوکل اٹھا لیا ہو لوکل ایک دم بکواس اور پھر جب میں پہنا تو ایسے لگ رہا ہے میں پرانے میں سے اٹھا لایا ہوں مطلب اتنا بے کار اتنی گھٹیا کوالٹی اور پھر پہننے کے بعد پھر فٹنگ بھی نہیں عجیب سی ہو گئی جب سے میں بلیزر پہنتا ہی نہیں ہوں مجھے سخت عجیب لگتا ہے میں کچھ اور ڈال سکتا ہوں جیکٹ کوٹی صدری کچھ بھی ڈال لوں گا بٹ بلیزر نہیں ڈالتا میں